हेल्ल' हा औ ए नोंथाङा सोर जाखो रामसियारि नामा रबिराम रामसियारि दे आं नबिनमल्ल' बर' बुंदों अ बोथोराथ' दासान्दि बोरैबा बोरैबा जादों बारबो बारदों दोमैलु दोमैलु जादों दा बोथोरखो लानानै आङो बे नेचारेल बोथोरनि खोथा सोङाखै जोंहा राजखान्थियारिनि बोथोरनिबो समय जाबाय बेनिफ्राय दाथ' नै नुबाय इलेक्सनबो जानोसै दा बर'नि राजखान्थियाव बोरै बोरैबा राजखान्थियारि हानजाफोरा मोजां मोजां खामानि मावना हागोन माबायदि मावगोन इसे बुंलायबा मोजां जायोमोन आरो बोरैबायदि मावोब्ला जोंहा बड'लेण्डआ बि टि आर आ मोजां जागोन अदालगुरियानो जा क'क्राझारआनो जा टंलायानो जा दा बेनि सोमोन्दै इसे बुंगोन नामा

गैलिया औ हाब्बाय औ औ औ औ

औ औ औ औ औ औ औ

औ औ

औ औ औ बेथ' मोजां खोथा नेसनेल राजखान्थियाव बर'फोरा बेयाव हाबहैनाया मोजां खोथा जाहैबाय नाथाय नेसनेल राजखान्थियाव बर'फोरा हाबनाय लोगो लोगो जोंहा जाय नोंथाङा बुंदों जोंनि नर्थ इस्टनि सा बाहागोनि बे संकसनिफ्राय सदियासिम खोलानिफ्राय बुर्लुंबुथुरनि खोलाबो माखासे जों बर'फोर दङ दा बे नेसनेल राजखान्थियाव हाबोब्ला बेथ' मोजां खोथा जों नेसनेल राजखान्थियाव हाबनांगोन मानोना जों जोंनि बे ग्रेटार भारताव जों दङ नाथाय खोथाया जाबाय नेसनेल राजखान्थियाव हाबनाय लोगो लोगो जोंनि जाय थागिबि जों बर' फिसाफोर जाय बर'फोरनि बे जौगानाया बबे लामाजों नेसनेल राजखान्थियाव थांब्ला जों बर'फोरनि जाय जोंहा आयद'ल'जि जोंहा जा आइडेन्टिफिकेसन दङ जोंनि बर' होनना सिनायथि जोंनि जानाय लोंनायानो जा लेखा फरायानो जा जोंनि धोरोम सानस्रियानो जा बे खोथाफोरा दिनै जों नुदों नंगौ जे अटल बिहारि बाजपेय माबाया नरेन्द्र मदिया प्राइम मिनिस्टार जानाय लोगो लोगोनो राजखान्थिनि हाल साला सोलायदों बेनि आबहावा सोलायदों बेनि थासारि सोलायदों लामा सामा सोलायदों आनकि मोनसे गिदिर मोनसे सोलायनाय जों नुनो मोन्दों दिनैनि तारिखाव जेब्लानोकि जोंहा दुलाराय भारत हादरनि जाय इक'न'मिक कण्डिसन बेयो जोङो बे दावगायनाय लाइनआव फैबाय सिगांनि जा स्टेटासमोन दा बेफोरखौ दोननानै नाथाय जों बर' फिसाफोर जोंहा बर' फिसाफोरा बेसे दङ बर' फिसाफोरनि जोंनि जौगानाया बेसे नेसनेल राजखान्थियाव थांनाय लोगो लोगो जों बर'नि आयड'ल'जिफोरा जोंनि धोरोम सानस्रिफोरा जोंनि थुनलाइफोरा जोंनि रावफोरा बे जों बेसेबां जों थाजौ जानो हागोन बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे बुंगोन नामा औ

औ औ औ

औ औ

औ औ औ औ

प्रमद बर'नि इउ पि पि एल दङ औ

औ इउ पि पि एल

चिफ सानैया

औ औ औ औ नाथाय औ

क'क्राझार समस्ति औ

औ औ औ आच्चा आच्चा औ औ

औ औ औ बिदि जों सान्दों आरो

औ औ आच्चा आच्चा रामसियारि दा जे जों सेन्ट्रेल लेभेलाव जुदि इउ पि पि एल नि मोनसेल' जुदि थाङोब्ला रिजोनेल पार्टिनि नोंथाङा बुंनाय बायदि बा बि पि एफ नि रिजोनेल पार्टि दङ बेबो थाङोब्ला दा जोंहा खोथाया जाहैबाय जे जोंनि असमाव मोनजिब्रै लक' सभा थानायाव मोनसेल' रिजोनेल पार्टिया बे जानो हाबा जोंहा खाफाला जुदि मोजांबा इउ पि पि एल आबो देरहानो हायो नङाबा जानो हागौ जोंहा बि पि एफ आबो देरहानो हायो औ दा बे मोनजिब्रैनि आउट अफ फर्टिन लक' सभा सिटआव जोंनि हारिनि खोथाफोरखौ बिथांमोना बोरै बुंहरनो हागोन बे हागोन ना हाया बे मोनसे जोंहा मोनसे बर' समाजाव मोनसे सोंलु जाना दङ दा बिदि रिप्रेजेन्ट बिथांमोना खालामनो हागोन ना हाया बे मोनसे बर' समाजाव मोनसे सोंलु दङ दानिया बर' समाजा दावगानायखौ लुबैयो खौसेखौ लुबैयो जोंनि दावगानाय खौसे नङाब्ला जों बोरै जौगानो बेखौ नोंथाङा मा बुंनो औ औ

नेयाखै दा कंग्रेस पार्टि खोथाफोरा रिजोनेल माबानि नेसनेल लेभेलाव फैबाय आरो नेसनेल लेभेलाव फैनाय लोगो लोगो जोंनि बै जे बर' बायदि जोङो बे नर्थ इस्टआव दङ बा बि टि आर आव दङ जोंनि खोथाखौ गांनाय उखैनायखौ बिथां बेसेबां बेसे पार्सेन्ट बिथांमोना पार्लियामेन्टआव बुंनो हागोन बे मोनसे जोंहा पाब्लिकफोरा मोनसे सोंलु जायो

औ औ दा बे मसनखौबो लाब लाजानो अब्ला जेब्लानोखि रिजोनेल पार्टिनि जागोन बेखौबो जों मिन्थियो रिजोनेल पार्टिनि मानसिया रिजोनेल खोथाफोरखौ बुंगोन नाथाय नेसनेल पार्टिनि खोथाफोरा रिजोनेल पार्टिनि गेजेराव थांब्ला बे जेब्लाबो बे नेसनेल लेभेलनि खोथा बुंगोन बिजेपिनियानो जा बे कंग्रेसानो जा बेबायदि जोंहा मोनसे जोंनि बे जाय मावनानै जाग्रा मानसिया बे मोनसे कनसेप्ट दङ बे कनसेप्टखौ जों बोरै गैया खालामनो

औ औ

औ औ औ औ औ औ औ

होनब्ला रामसियारि बहुत बहुत साबायखर थाहैबाय नोंथाङा जोबोर मोजां खोथा फंनैसो बुंदों आरो बेबायदि खोथा जों सावरायबावगोन जायखिजाया जोंहा सानफ्रोमबो जोंनि हारि जौगानाय खोथाखौ सानगोन दिनै अब्ला जोङो दोन्थ'लायनोसै नङा होनबा देह देह खुलुमबाय दे हामबाय देह देह देह